ہیلو سر السلام علیکم جی سر سر میں روہنی اسٹیسن میٹرو اسٹیسن کے باہر کھڑا ہوں سر کیا آپ کی کوئی یہاں پہ ایجنسی ہے جو ٹیکسی ٹیکسی کی جی سر سر مجھے روہنی سے کیا نام ہے ایئرپوٹ جانا ہے سر ٹھیک ہے سر تو سر آپ آپ کے ایجنسی کا ایڈریس کیسے مل سکتا ہے ٹھیک ہے سر سر میں بغل سے پوچھ لے رہا ہوں سر آپ کی ایجنسی کا نام ٹھیک ہے سر سر کرایہ وغیرہ کی بات انہیں سے کرنی پڑے گی پھر یا آپ سے ٹھیک ہے سر میں ان سے ہی بات کر لوں گا ٹھیک اوکے ٹھینک یو شکریہ سر